हाँ भैया नमस नमस्कार भैया सुन रहे हैं कि हमें गमला चाहिए था फूल ऊल लगाने के लिए कितने प्रकार का पास गमला है कौन कौन सा सीमेंट का है या मिट्टी का है या फाइबर का है उसमें से कौन सा गमला बेस्ट पड़ेगा कौन सा क्वालिटी का हाँ जैसे बालकोनी में लगाना हो तो उसके लिए को आता है प्लाटिक का गमला जिसमें हैंडिल लगा रहता है लटकाने को हुक वाला क्या वो वैसा भी आपके यहाँ है तो उसकी क्या रेट है आठ सौ रूपये का अस्सी रूपए का और जो छोटा वाला बालकोनी वाला है

और जो सीमेंट का है वो आता है रुफ से रखने को वाला उसमें का कौन सा रखे हैं बड़ा वाला है या सीमे सीमेंट वाला है या छोटा वाला है और लंबा वाला है या गोल वाला और लंबा वाला नहीं रखे हैं आप

ठीक है तो थोड़ा सा जो आप सीमेंट वाला बता रहे हैं उसका रेट तो थोड़ा अधिक बता रहे हैं अच्छा कम हो जाएगा क्योंकि हमें देखिए दस बारह गमला चाहिए क्योंकि बाल्क बालकनी वाला चाहिए पाँच छ और इसके बाद छत पर रखने के लिए जो झाड़ू लगाने के लिए चाहिए पेड़ ओड़ लगाने के लिए हाँ वो भी चाहिए और दो चार बड़ा गमला चाहिए जैसे नींबू ईबू लगाना हो छत पर तो उसके लिए भी चाहिए बड़ा वाला तो उस क्वालिटी भी है मिल जाएगा न अच्छा ठीक है तो कब आएँ दुकान पर आपके हम आप दुकाने पर रहते हैं बराबर न ठीक है ठीक ठीक चलिए नमस्ते जी हम फिर मिलते हैं आपसे